मूंखे कैमरा सां जेॾीमहिल सिजु निकिरे थो उन जी तस्वीरु कढणु ॾाढी वणंदी आहे ऐं जेॾीमहिल सिजु लहंदो आहे उन जी बि तस्वीर मां ज़रूरु कढंदी आहियां मूंखे गुलनि जी तस्वीरु कढणु वणंदियूं आहिनि ऐं पखियुनि जी बि तस्वीरु कढणु वणंदियूं आहिनि ऐं असां साणु साणु घुमणु वेंदा आहियूं त उते जानवरनि जी तस्वीर बि कढणु वणंदियूं आहिनि तस्वीरु कढणु मुंहिंजो शौक़ु आहे